जोंनि गामियाव बिदिनो ख्रिष्टियान दं हिन्दु दं ब्रह्म दं आरो जोंहा बिदिनो ब्रह्म बिदिनो जैग्य होयो बिबारजोंनो जों फुजा होयो आरो जों बिदिनो बोसोर गोदानाव होयो दुर्गा फुजायाव होयो खालि फुजायाव होयो आमथि सुवायाव होयो जोंहा गामियाव बेबायदि आरो बिदिजोंनो सोलिनानै थायो बेमार आजारफोराबो रेहाय जायो बिदिनो लोमजानाय साजानायफ्रावबो एसे एनै फुजा होयोब्ला रेहाय जायो जोंहाथ' मुनुस माया फिसासो जोंथ जेबो रोङा बे आफाफोरनावनो जों आर'ज बियो जों बिबारजोंनो फुजा होयो हिन्दुफ्रा हिन्दुयैनो थांबय ख्रिष्टियानफ्रा ख्रिष्टियानयैनो थांबाय जोंहा बेनोसै आरो